जब लोग पहले बार चित्र बनाना शुरू करते हैं तो आम तौर पे वे बहुत सारी ग़लतियाँ करते हैं जैसे कलर अलग जा रहा है या फिर उसका मतलब जिसने वो आकृति बनाते हैं वो ठीक से नहीं बन पाती है उसका जैसा बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता है तो उसे बार बार कोशिश करते हैं वो के अच्छे से बना पाए अच्छे से उनमें कलर डाल पाए या फिर बहुत सारी और भी प्रोब्लम रहती हैं जो आँ अधिकतर लोग फ़ेस करते हैं कि किस हिसाब से बनाया जाए एकदम जो उन्होंने चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती तो वो कोशिश करते हैं कि हम उसे अच्छे से बनाएँ अच्छे से फिर उसके लिए वो बार बार प्रेक्टिस करेंगे और जितनी बार करेंगे कुछ नया सीख के सीखने के लिए मिलता है इससे और एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करना पड़ती हैगी बहुत सी जब जाके वो जिस चीज़ को ताकि बनाना चाहें तो कोई भी बोल आके बोल सकता है कि मुझे ये बनाना है तो वो उ उस चीज़ को पर्फ़ेक्टली बना सके पर्फ़ेक्टली उसमें कलर डाल सकें कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो उसको बनने में टाइम लगता है ताकि वो अच्छे से बने ओर उसका ध्यान रखे ओर कलर इधर उधर ना जा पाए